हमें घरों में एल पी जी गैस उपयोग करते समय सावधानी बरतनी होती है जो सावधानी निम्नानुसार है सावधानी हमें इस प्रकार रखनी चाहिए कि गैस चा चालू करते टाइम हमें रेगुलेटर ऑन तथा बंद करने के तुरंत बाद ही हमें रेगुलेटर ऑफ कर देना चाहिए तथा गैस के पास हमें एक थोड़ी छोटी खिड़कियाँ लगा देनी चाहिए तथा वह खिड़की मतलब खुली होनी चाहिए खिड़की इसलिए लगानी चाहिए ताकि हमें गलती से किसी कारणवश कभी रिसाव हो सके तो गैस खिड़की द्वारा बाहर जा सके तथा हमें इस प्रकार एल पी जी उपयोग करते टाइम सावधानी बरतनी चाहिए तथा एल पी जी सिलेंडर के पास में कभी भी आग का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा आग जलते ही मतलब आग जलते ही एल पी जी सिलेंडर पर थोड़ा दूर कर देना चाहिए तथा साथ में हमें एएल पी जी गैस के पास कभी भी आग एवं गर्म वस्तुएँ को उपयोग नहीं करनी चाहिए नहीं एल पी जी सिलेंडर से पाइप से जो गैस पास होती है उससे भी सावधानी बरतनी चाहिए तथा समय समय पर चेक करते रहना चाहिए